बर' समाजाव हिन्जाव नायनो थांनायजों सोमोन्दो मा मा सुबुं फोथायनायफोर दं नोंथाङा एसे फोरमायनो हागौमोन नामा बर' समाज आवथ' हिन्जाव नायनो थांनाय जों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुं फोथायनायफोर दं जेरै हिन्जाव नायनो थांनाय समाव हिन्जावा साहानि न'आव हाब्बा आगसि आथिंखौ न' सिङाव आगान हरगोरोबा लोखि गोनां जायो होन्नानै फोथायनाय जायो लोगोसे हिन्जाव नायनो थांनाय समाव जुदि हिन्जावखौ माइ लामनाय ओमफ्राय सित्ला सिबनाय ओमफ्राय खानाय लोबनाय माने खर' सुनाय नुब्ला हिन्जावखौ लोखि गोनां होन्नानै साननाय जायो बेनि अनगायैबो हिनजावा खानाय खंख्रि बा गोब्राब माने जोब्राब जोब्राब बिदि थाबायोबा हिन्जावखौ रांखिनि लोखि गैयै होन्नानै साननाय जायो ओमफ्राय लामाफोराव औवा दाननाय खदाल जावनाय बेबायदि नुयोब्लाबो बिसोरनि संसार जानायाव सोरबा सासेया थाब थैगोन बिबायदि होन्नानै फोथायनाय जायो रायजो मोजां मोनजानाय नङा होन्नानै ओमफ्राय नेवलाय बारसयोब्लाबो गाज्रि हाबा नागारलायनाय जायो बेबायदि होन्ना फोथायनाय जायो